मुंहिंजो सभिनि खां मन पसंदीदा खाधो आहे सिंधी खाधो छो कर त सिंधी खाधा जाम स्वादिष्ट हूंदा आहिनि सुबुह जो पंहिंरों रोटी जेकी नाश्तो हूंदो आहे हुन में मूंखे दाल पकवान जाम वणंदा आहिनि हुन सां गॾु असां कोकी पापड़ ऐं कोकी ऐं चांहिं बि खाई था सघूं नाश्ते में ऐं सीरो माल पुओ त जाम ई स्वादिष्ट हूंदो आहे ऐं मिठो हूंदो आहे अगरि असां खे कुझु सम्झ में न ईंदो आहे घर में त असां इहो ई सिंधी खाधा ठाहींदा आहियूं हुन खां पोइ अगरि मंझनि जी रोटी जी ॻाल्हि कयां त हुन में मूंखे कड़ी चांवर साइ भाॼियूं ऐं सयूं पटाटा जाम वणंदा आहिनि छो कर त हू जाम स्वादिष्ट हूंदा आहिनि अगरि शाम जे नाश्ते जी ॻाल्हि कयां त सिन्धिनि जी हिक चाट हूंदी आ जेंखे बटर पापड़ी चइबो आहे हू जामु चटपटी हूंदी आहे ऐं अलॻि नमूने जी हूंदी आहे हुन में हिकु बटर हूंदो आहे ऐं हुन सां गॾु हिकु चटपटी पाणी हूंदी आहे जेकि स्वाद में जाम सुठी हूंदी आहे ऐं अगरि रात जी ॻाल्हि कयूं त असां मुंङ ऐं फुल्का बि खाई था सघूं जेको जाम ही स्वादिष्ट हूंदो आहे ऐं जाम हल्को बि हूंदो आ राति जे खाधे जे लाइ अगरि कंहिंजो वृत आहे त गियारसी ढोढो ऐं भाजी बि खाइ था सघूं ऐं चालीहें जे दोने जी त मां छा ही ॻाल्हि कयां हुन खे त मां कॾी विसारे न सघंदुमि चालीहें जो दोनो खाइण जो मौक़ो असां खे साल में हिकु ई दफ़ो मिलंदो आहे जेको चालीहें जे आख़िरी ॾींहं ते हूंदो आहे हुन दोने में चांवर पुड़ी अचार भाॼियूं ऐं मिर्च जा पकोड़ा हूंदा आहिनि जेके हिकु साथ जामु सुठा लॻंदा आहिनि स्वाद में त हीउ हुआ कुझु सिन्धी खाधा जेके मूंखे जाम वणन्दा आहिनि मां दिलि सां खाइन्दो आहियां